مشرقی لوگ روزانہ كچھ چیلینجز كا سامنا كرتے ہیں جوكہ بہت زیادہ عام ہوتے ہیں لیكن ان سے بہت زیادہ نقصان بھی دیكھا جاتا ہے جس میں سے پہلا چیلینج ہے پاپولیشن جتنی جتنی زیادہ ہماری پاپولیشن ہوتی جا رہی ہے اس وجہ سے جو ہمارے كھانے پیںے كا چیزیں ہیں وہ اس كی ضروریات بڑھتی جا رہی ہے ہمارے رہنے سہنے كے لیے ہمیں زیادہ جگہ چاہیے لیكن پاپولیشن كی وجہ سے وہ چیزیں بھی كم ہوتی جا رہی ہیں اور بھی اور جو ان ایمپلائیمنٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے لوگ لوگوں كو روزگار نہیں مل رہا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جوكہ روزگار ڈھونڈ رہے ہیں لیكن ان كو مل نہیں رہا ہے پاپولیشن كی وجہ سے ایسے ہی جو ہماری دوسرا چیلینج ہے وہ ہمارا بیٹر امیون فنكشنگ ہے كہ ہمیں جو ہمارا امیون سسٹم ہے اس كا ہمیں بہت زیادہ خیال ركھنا چاہیے اپنی ڈپریشن اور لوگ جو چیلینج ہیں اس كے چكر میں اپنا خیال نہیں ركھتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں ڈپریشن میں آ جاتے ہیں غریبی كی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں نیوٹریشن كی كمی ہو جاتی ہے اور اچھے سے كھانا پینا نہیں مل پاتا ہے ایسے ہی جو ہمارے ٹریفک ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے كیوںكہ لوگ زیادہ ہوں گے تو لوگ روڈ پہ بھی نكلیں گے اپنا كھانے پینے كا انتظام كرنے كے لیے جس وجہ سے بہت زیادہ ٹریفک بڑھ جاتا ہے اور ایگریكلچر پہ بھی بہت زیادہ ایفیكٹ ہو رہا ہے كیوںكہ جس طرح سے پاپولیشن بڑھتی جاتی ہے تو اس حساب سے ہماری جو كھانے كی چیزیں ہیں وہ ہمیں زیادہ چاہیے اور جو ایگریكلچر ہے وہ ہم كم ہی كر سكتے ہیں اس وجہ سے ہمیں بہت سے پیسٹیسائیڈس وغیرہ ڈال كے اسے جلدی جلدی گرو كرانا پڑ جاتا ہے جس سے لوگوں كو زیادہ سے زیادہ كھانے كو مل سكے اور ہمارے پاپولیشن كو ہمیں كنٹرول كرنا چاہیے زیادہ پریشانی والا حصہ مانا جاتا ہے اور ہمارے جو اسكولوں كی كنڈیشنس ہیں ہاسپیٹل كی كنڈیشنس ہیں گورنمنٹ وہ بھی بہت زیادہ دیكھی جاتی ہیں كیوںكہ جو اسكولس ہیں وہ اتنا زیادہ اچھے سے نہیں ہو پا رہے ہیں ہر كسی كو ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے پاپولیشن زیادہ ہونے كی وجہ سے اور ہاسپیٹل میں بھی گورنمنٹ ہاسپیٹل میں جو علاج ہے وہ زیادہ اچھے سے كیا نہیں جاتا ہے ڈاكٹرس كی كمی ہے اور ہماری جو پیسے ہیں اس كا بہت زیادہ مسئلہ ہے كیوںكہ لوگ بہت زیادہ ان امپلائمینٹ ہیں تو ان كو پیسے ان كے پاس روزگار نہیں ہے پیسے نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ایئر پولیوشنس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں